हमारा मन पसन्द लेखक वह मुंशी प्रेमचन्द जो हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरह की कहानियाँ लिखते हैं और इनकी कहानियों में बहुत भावनात्मक तरीके से रहता है उनके गबन गोदान और नमक का दरोगा और कर्बला यह सब चीज़ यह सब इन कहानियाँ काफी अच्छी हैं और काफी अच्छी हैं मड़बे का भोर यह सब वास्तविकता या हमारे आसपास जैसे लोग हैं उनका साक्षात वर्णन इनसब कहानियों किताबों में मिलता है यह सब कहानियाँ आसपास के लोगों की से जुड़ी है आसपास के लोगों की जीवन से जुड़ी होती हैं इन कहानियों में इन लोगों के चरित्र चरित्र और उनके उन रोज की दिनचर्याएँ इनसब चीज़ों का सचित्र सजीव वर्णन है और इन कहानियों में आ आ इन कहानियों के परिपेक्ष में आप पूछे जुड़े खुद को जुड़ा महसूस करेंगे और मुंशी प्रेमचन्द जी की जो कहानियाँ होती हैं उन काफ़ी जीवन्त कहानियाँ होती हैं और वह पूरी सच्ची घटनाओं पर या सच्ची आ सच्ची सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं किसी की जीवनी या किसी की जैसे की जीवनी पर आधारित होती है इन कहानियों में इन कहानियों से हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आसपास के लोगों की सोच उनमें काफ़ी अच्छी हो उम उसका सोच का सजीव वर्णन उनकी कहानियों में मिलता है और लोगों के रवैये और रवैये और ब्यवहार का साक्षात वर्णन उसमें सजीव महसूस होता है मुंशी प्रेमचन्द की कहानियाँ मड़बे का भोर या कोई भी मड़बै का भोर नमक का दरोगा इन सब कहानियों पर जितना आप उनमें उनमें आप मुख्य रूप से भावनात्मक रूप से जुड़ा महसूस करेंगे आपको कहानियों के इन परिपेक्ष्य में आपको हो सकते हैं इतनी अच्छी कहानियाँ होती हैं और मुंशी प्रेमचन्द काफी अच्छे लेखक हैं और उनकी कहानियों को बहुत सब लोग पसन्द करते हैं